हेलौ औ औ अ औ जायो आं सुसमिता फट'ग्राफार ओमफ्राय बबेहाय थांनो नागिरदों जेनेबा फट'खौहायो फट'खौ खेबनायाव सानसेयावहाय आङो दस हाजार बिदि लायो ओमफ्राय जेनेबा मेकआपआबो आंनिफ्राय नांगौ नामा नोंनो ड्रेसफोरखौथ' मोननाय नङा मेकआपखौ मोनफागोन आरो ओमफ्राय थांनाया बबे जायगायाव मोनसे जायगायावल' ना गुबुन गुबुन जायगायावबो औ औ जागोन दे बेनिफ्राय सोरबाफोर नों हारसिंल' ना सोरबा लोगोफोर थाफाबावगोन नोंजों अ बिदिब्ला फैसाया एसे एक्सट्रा बारा जागोन आरो ना ओमफ्राय मेकआपआबोथ' एक्सट्रा लाखागोन जास्ट फट' क्लिक खालामनायनि थाखायल' माबा आरो दस हाजार बिनिफ्राय मेकआपआ सिम्पोल मेकआपबा फाइभ थावजेन लागोन ओमफ्राय जेनेबा एसे मोजां हेभि मेकआप खालामनो सान्दोंब्ला इसे बारा जागोन आरो अ होम्बा फैसाया एसे जेनेबा सासेयावसो दस हाजार होन्दोनालायो ओमफ्राय एसे बारा जागोन आरो ना नोंसोरनिया ओ ओ दे होम्बालाय ना ओ ओ दे थेंक्यु